जी हाँ मेरा सबसे मन पसंदी खाना दाल चावल रोटी सब्जी है और इनको मैं ज़्यादा ही पसंद करती हूं क्योंकि इनसे मेरा मतलब सेहत अच्छा रहता है और मैं इनको अच्छी तरीके से बना भी सकती हूं खा भी सकती हूं और इनसे मेरा मतलब सही स्वास्थ्य रहता है और मैं ए समय पर मिल्ल समय से कम लग समय कम लगता इसको बनाने में समय कम लगता है और खाने में भी मतलब मैं सही पाचन तंत्र को सही रखता है मेरा इसलिए मैं दाल चावल खाना बनाना एवं खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ और इससे मुझे इसको खाने से मुझे सुकून महसूस होती है और मेरा सेहत भी ठीक रहता है और इसको खाने से मुझे होता है यह महसूस होता है क्योंकी क्या ये महसूस होता है कि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है और इसको मैं ये है हल्का फुल्का खाना रहता है इसको मैं आसानी से पचा सकती हूँ